जय झूलेलाल मूंखे जेतिरो यादि अचे थो एॾो त यादि कोन्हे पर जेतिरो यादि अचे थो त मां तरण पाणी खां मूंखे भउ थींदो हुओ जॾहिं मां नंढी हूंदी हुअमि नवे अठे नवे साल जी हूंदी हुअमि पोइ जो असांखे दादा नदीअ ते वठी वेंदा हुआ पोइ ॿियां बि ॿार हूंदा हुआ गॾु तरंदा हुआसीं त उन्हनि खे ॾिसी ॾिसी मूंखे तरण बि अची वियो ऐं मज़ो बि ईंदो हुओ ॾाढो ऐं आहिस्ते आहिस्ते ईअं करे मुंहिंजो पाणीअ खां भउ घटिजी वियो ऐं हाणे बि मां जुहू चौपाटीअ ते वेंदी आहियां पाणीअ जी लहरूं ॾिसी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं आनंदु वठंदी आहियां